जोंनि स्कुलआवहाय बिराद गिदिर स्पर्टस जादोंमोन मोनसे ओमफाय बे स्पर्टसावहाय आङो दै मारुं खेला दंमोन ना मोनसे ओरै दुरुं बसनानैहाइ जेनबा दै होनबाय नोङो दैआव थांनाय ओमफायहाय मारुं होनबाय ओरै मारुंआव फैफिन्नाय बिदि दै मारुं खेला ओमफाय बे खेलायावहाय आङो पास थांदोंमोन आरो ना पासावहाय बिराट मोजांबो ना गेलेनोहाय खेलाया इन्ट्रेसबो ज' ज' ओरै दुरुं माबाहाय दुरुंखौ बारनानै नोङो माबानांगौ ओमफायहाय जेलानाखि नोङो दै होनबा दैआव थांनांगौ मरुं होनबा मारुंआव थांनांगौ बेबायदि ना ओमफायहाय बे खेलायावहाय आङो बेराथ गोसो होनानै गेलेदोंमोन ना ओमफायहाय मोजां मोनखायो आं बे माबाखौ खेलाखौहाइ आंनि थाखाय बेनो आरो फेभ्रेट माबाया मोजां मोननाय थारमानि गावनि मोजां मोननाय खेलाया ओमफायहाय देरहाबाय देरहानानै ओमफायहाय गैया ओमफाय प्राइजखौबो मोनबोनाय जायासै मा होनो आश्रमावसो थाखायोमोन नालाय हस्तेल बे समावनो मोनसे गिदिर बांगाल बांगालनि दावराव जानानै होबाय ओमफाय दावराव जानानै गैया न'आव फैनांबाय ओमफायहाय प्राइज खौबो मोनबोआसै गैया लायबायना न'नाबो बिदायाहाय जोंना दादाया लायनानैहाय बयनाबो लायजोबखाबाय बिदि दावराव समावलाय बोरैथो थाबाय थानो होन्नानै ओमफाय लायबाय लायनानैहाय न'आव फैबाय ओमफायहाय बिदिनो मेम मोनहाथ' अनोमोन ना जि जा मोजां मोनोमोनना बिदिनो ओमफायहाय उनावहाय बांगाल दावराव जोबखांनानैहाइ लिंहरफिनदोंमोन आरो ना मेमा थाफैफिन्दो मादो होन्नानैहाय गैया थाहैनाय जायासै थाहैन्नाय जाबा बे प्राइसखौबो मोनबोगौमोनखोमा गैया अफायथो माबानाय जाखो ओमफाय दाबो गोसखाङो आरो ना लोगोफोरखौबो मिस खालामो बिराद मोजां मोजां लोगोफोर दंमोन आंनि गोदो उन्दैनि खौहाय ओमफायहाय मेममोनखौबो मोजां मेममोनहाबो मोजांखामोन सारमोनहाबो गासिबो अनजोबो मोनना ओमफायहाय मोजां मोनोमोन ओमफाय आंनि थाखाय बेयो मेम'रि जानानै थाबाय आरो ना मोनसे जेन'बा नोङो लाइफआवहाइ बिराट मोनसे थाबोजोबगौमोन बेबायदि आपस'स जानानै थाबाय फरायजोबगौमोन गैया दोनहैफिनासै न'खरनियाबो गैया माबायासै लांनाय जायासै अफायथो ओमफाय दाबो बै प्राइजखौहाय गोसोखाङो आरो ना जेन'बा मा मोनगौमोन मा होगौमोन बेबा बिदि सानो जेन'बा आंथ' फार्स्टआव थांनाय ना जेनेबा नोंथ' मोनसे खेला गेलेबाय जेन'बा नोङो ओमफायहाय जेन'बा मोन्नो लुगैनायाथ' बयहाबो थाखायोना जेन'बा नायनो लुगैनाय मानाय जेन'बा मोनसे माबाखौहाय मा होनो जेनबा मोनसे बायदिसिना दस बिदिनो खेला फोर गेलेबा बायदिसिना प्राइस होयोना बे प्राइजआवहाय मा होगोन मा मागोन बिदिखौथ' सानोना आंबो बेबायदिनो सानदोंमोन आरो गैया ओमफ्राय अफायथो नुनायबो जायासै गैया नुनाय जायासै माने थांफिनबा मोनगौमोन खोमा गैया ओमफायहाय लायफिन्नायबो जायासै ना न'नियाबो गैया ओमफाय होनहरफिनदोंमोन आरो ना बिदिनो प्राइजफोरखौ रानबाय होबाय लांफैदो होन्नानै ओमफाय गैया थांनाय जायासै ओमफायहाय बिदिनो जानानै थाबाय मेम'रि जानानै थाबाय आरोना बियो बिराद मोजां मोनसे माबामोन